भारतांत जायतीं मुखेल देवळां आसात जायते लोक ह्या देवळाच्या भेटेक वतात हांव सांगपाक सोदता तें देवूळ म्हणल्यार भारतांतले मल्लिकार्जुन टेम्पल जें गोव्यांत गोंयांत आसा ह्या देवळाचे खूब देवभक्त आसात करोडानी लाखांनी लोक त्या देवळाच्या आंगणांत येवून वतात जात्रेच्या दिसांनी तर उपाट गर्दी त्या देवळांत आमकां पळोवंक मेळटा ह्या देवाचो सोमार हो दीस आनी सोमारा दिसा खूब सुंदर पद्दतीन हांगा आरती जाता पालकी जाता तशेंच जेवणूच आसता कितलेशेच उपाट लोकांची गर्दी हांगा आसता खाशेलेपण म्हणल्यार ह्या देवळाचें आमचो जो जेन्ना शिगमो जाता शिगमो जावन जेन्ना जात्रा जाता जात्रे वेळार शिशाराणी एक वर्साक आनी एक वर्सा विरांमेळ जाता शिशाराणी पळोवंक थंय इतले लोक आयिल्ले आसतात आमकां लेगीत पळोवप तें खूब कठीण जाता आनी तें पयसुल्ल्यान पळोवपाक मेळटा अशें म्हणटात की मल्लिकार्जुन देवळाची तरंगा खंय कारवार सावन हुबून आयली देखून थंय ताका कोणूच धरनासतना ती थंय उबी आसता ती हरशीं ती इतली जड आसता पूण त्या दिसा शिशाराणीच्या दिसाक तांकां धरनासतना ती उबी आसता दुसरें म्हणल्यार विरांमेळ विरांमेळ जो जाता तेन्ना रातचे आखख्या गांवांत लायट काडून तेमी गांवांनी भोंवतात आनी व्हडले व्हडले किंळाच घालून पाना विडो पाना धरून विडो घेवून ते गांवांनी भोंवतात आनी तें पळोवपाक पयलीं बायलांक मान्यताय नाशिल्लीं पूण आतां तांकां मान्य केलां आनी बायलां अशीं पयसुल्ल्यान पळयतात अशें म्हणटात की गुरवार बायल किंवा कांकणाचो आवाज थंय येवंक जायना आनी ताचेर कोणूय सपोज लायट मारीत किंवा कितेंय वायट करित जाल्यार तो मनीस फुडलें वर्स म्हणल्यार उरत अशें अशें सांगपाक शकना कारण हांवें पळयल्लें आसा दोग जाणां अशें तांचेर लायट मारिल्ले आहा ते मनीस दुसरे वर्स म्हणल्यार ना जाल्ले आसात